हां जी हां डेरी दे मालक बसंतगढ़ दा महा बोल्लो तुस केह् ग्लांदियां ओ हां जी अच्छा अच्छा अज्जकल सस्ता कुहां थ्होना हू'न तुसें भैन जी पता ही ऐ घा शा बी सुक्की दे ते गौ मेई दुध्द बी थोह्ड़ा घट्ट ही दै दियां ते इ'य्यां दिन्ने अस ढाई सौ रपेया किल्लो ते चलो तुसें कोई दस रपे घट करी लैगे तोरी हां हां जी खरी खरी बड़ा बड़ा सस्ता तां नि ना होंदा हू'न के साढ़ा अपना वी घर दुध्द नी ऐ दुध्द असैं बी थोह्ड़ा मुल्लैं लैना पौंदा ते लोक थोह्ड़ा पानी शानी भरी दिंदे ते फ्ही दिक्खी लियो हू'न तुस आप्पू स्यानियां किन्ना क उत् च चलो फ्ही तुस भेजेयो रिश्तेदारी बी ऐ ते भेजेयो चलो तुसें दस रपे जरूर घट करूड़गे हां वा कन्नै तुसें कोई और कोई दुध्दे घ्योए दा बी होग ते असें सनायो मिकी घ्यो बी ऐ मेरे'श बड़ा शैल घ्यो पेदा घ्यो बड़ा चिट्टा वा फ्ही तुस कोई सस्ता हां जी हां जी हां हां हां ते तुस दुध्द दुध्द बी लेई जायो दुध्द मेरे श मेई दा दुध्द पेदा बड़ा शैल ते उत्थे बी जिल्लै सर्गी खानी तुसैं ते ओह् सीयें नै बड़ी शैल होंदी ते ओ सइयां बनानियां दुध्दे च पाइयां हां खरी खरी ठीक खरी खरी खरी फ्ही ठीक ऐ तां